शहरके इसकुलमे डिसिप्लीन देल जाइ छै जइसे बच्चासब समयसँ इसकुल अबै छै आओर समयसँ जाइ छै डिसिप्लीन डिसिप्लीनमे बच्चासब हुआँ रहै छै हुआँपर पढ़ाइ भी बच्चासबके अच्छासँ होइ छै आओर टीचरसब भी अच्छासँ पढ़ाबै छथिन बच्चासब वहाँपर बहुत अच्छासँ पढ़ाइ लिखाइ करै छै आओर डिसिप्लीनमे रहिके पढ़ै छै उहे गाँवमे यहाँके बच्चासबमे थोड़ा भी डिसिप्लीन नहि रखै छै इसकुलमे कखनिओ पहुँच जाइ छै कोहुके कोनो ड्रेस पहिनके ओ इसकुलमे पहुँच जाइ छै आओर जे वहाँपर टीचरसब पढ़ावल भी नहि करै छै बच्चासबके सहीसँ आओर बच्चासब भी पढ़ैके ज्यादा नहि चाहै छै कभी कभी पढ़ै छै आओर कभी कभी नहि पढ़ै छै गाँवके बच्चा सबमे तनिकिओ डिसिप्लीन नहि रहै छै आओर नहि टीचरसब पढ़ाबै छथिन हमरा शहरके इसकुल सबके डिसिप्लीनसब बहुत अच्छा लागे छै